جی سر بولیے جی گڈ مورننگ جی جی

جی جی جہاں پہلا مقام تھا وہاں پہ آپ نے تبدیل کردیا یعنی بدل دیا

اچھا تو کیا کرنا ہے بتائیے جی آپ مجھے اپنا اپنی لوکیشن ڈال دیجیے میں بتا دوں گا کہاں پہ ہے آپ کی لوکیشن نئی جو لوکیشن ہے آپ کی جی جی

جی ہے وہیں پہ ہے چوکی کے پاس ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں وہیں سے آپ کا سامان چلا جائے گا جی نہیں جیسا آپ مناسب سمجھو اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں تو آپ کے آرڈر پہ وہیں پہنچ جائے گا سامان جی نہیں نہیں سب ملے گا آپ صرف آرڈر کریے جی جی اچھی بات ہے آپ نے معلوم کیا آپ اچھے گاہک ہو آپ یہاں آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے آپ نئی لوکیشن میرے پاس ڈال دیجیے میں وہیں آپ کا سامان بھیج دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک ہے